साढ़ी एह् जेह्ड़ी डोगरी भाशा एह् बड़ी सोह्नी भाशा ऐ ते साढ़े जेह्ड़े लोक नै एह् बड़ी चंगी डोगरी बोलदे न ते बड़ा मजा आंदा सारें गी डोगरी बोलने दा एह् डोगरी जेह्ड़ी भाशा ऐ एह् साढ़े जम्मू दी बड़ी अच्छी भाशा ऐ ते एह् सारे लोग पसंद करदे न बोलना एह् डोगरी भाशा